भारत हो एक व्हडलो देश आसा ह्या देशांत वेग वेगळीं राज्यां आसात ह्या वेग वेगळ्या राज्यांनी वेगळे वेगळे हवामान पळोवपाक मेळटा जम्मू कश्मीराक जे दोंगर आसा ते हिंवान भरिल्ले आसात जाल्यार राजस्थानांत आमकां रेंवट दिसता थंयचो हवामान खूब गरमी पूण रातचो मात खूब शीं तशेंच आनी वेग वेगळीं राज्यां आसात थंयचो हवामान सामको वेग वेगळो आसता जशें गोंय गोंय हें राज्य जरी धाकटुलें आसलें माणकुलें आसलें तरी ह्या राज्यांत एक प्रकारचो मॉडरेट हवामान पळोवपाक मेळटा जाल्यार दिल्ली जें भारताचें राजधानी आसा तिका त्या तिचो हवामान वेगळो आसा